साढ़ै इत्थें इक ओह् बड़ा फेमस ऐ केह् आखदे लोक मतलब बड़ी जगह् न जित्थें अपने लोक छुट्टी छुट्टी होऐ जां फ्ही कोई घूमने फिरने गी जाना होऐ ते उत्थें जाई सकदा साढ़ै इत्थै न पत्नीटॉप बड़ा फेमस ऐ पत्नीटॉप बड़ा फेमस कि लोकें ई जेल्लू छुट्टी होंदी ते मन करदा कि ओह् कुदै जान जित्थें ओह् थोह्ड़ा इयां रिलैक्स होई जान रिलैक्स होई जान उत्थें जाई सकदा ऐ ठीक ऐ ते होर केह् होर पत्नीटॉप ऐ बड़े लोक जेह्ड़े बी औंदे बाह्रा बाह्रा दा दर्शन दुर्शन करने गी माता बैश्नो बड़े जात्तरू होंदे जित्थें जेह्ड़े इत्थें रेही सकदे हैनी लोक जंदे ऐ किश नी उत्थें इक इयां खुल्ला इयां मदान ऐ दब्बड़ दुब्बड़ ऐ केह् लोकें गी हून बड़ा बड़ा डिवेल्प डिवेल्पमेंट करी ओड़ी उत्थें बी उत्थें बड़ी डिवल्पमेंट करी उड़ी दी ते हट्टियां हुट्टियां खोल्ली उड़ियां खुल्ली दियां गड्डियां गुड्डियां बी जाई सकदियां जै जगह् बड़ी शैल ऐ ठंडी जगह् गरमियें च बी तुस जाओ ते बड़ी ठंड होंदी उत्थें ते पत्नीटॉप दे उप्पर बी थोह्ड़ा उप्परै गी जाओ ते नत्थाटॉप आई गेआ नत्थाटॉप ते बड़ी ठंडी जगह् अस गेदे इक बारी गर्मियें च पूरा इ'यां गड्डी लेइयै गेदे घरै आह्ले पर जून जुलाई च इन्नी गरमी होंदी उत्थै थल्लै अगर उत्थें जाने होऐ ते गरमी च इयां इन्नी धुन्ध पेदी ही इन्नी ठंड मज़ा गै आई गेआ मतलब बड़ा शैल हा ते होर बी बत्थेरियां जगह् न जित्थें बंदा जाई सकदा अगर बंदे ने इयां घूमने फिरना होऐ बड़े मतलब लोकें दा मन करदा गै ऐ हून कदें इत्थें जान कदें उत्थें जान हून छुट्टियां छुट्टियां होन होन ते बन्दा जंदा गै घूमने गी हैनी पत्नीटॉप हा होर होर मानसर सनासर चली जाओ मानसर लोक रौंह्दे घट्ट न अवा उत्थें बी घूमने फिरने आह्ली जगह् शैल ऐ ते अगर होर कुदै जाना ते ज्यादा शैल जगह् जाना ते तुस मर्जी माता बैश्नो चली जाओ माता बैश्नो ते मते कोला मता शैल ऐ ते होर कुत्थें इत्थें आं इत्थें जम्मू कश्मीर जियां ओह् ऐ केह् आखदे उसी शिवखोड़ी लोक ओह् बी बड़ी दूर दूर दा जन्दे ओह् बी बड़ी मतलब शैल जगह् शिवजी भगवान बैठे दे उत्थै गुफा च ओह् इक दी किलो मीटर ऐ कोई चढ़ाई चढ़ने आह्ला ते ओह्दे बाद च गुफा बड्डी नेही गुफा अंदर शिवजी भगवान दे दर्शन न ओह् सब ऐ जाने गी बन्दा जाई सकदा ओह् कोई नी ऐ जगह् इत्थें तुस आओ इत्थें बड़ियां बड़ियां सौह्नियां जगह् न